आं ना गुरहैयो ना गुरहैनायाव आङो हारसिंङै गुरहैयो गुरहैनानै सोरबाफोर लोगो मोनोब्ला आङो बेफोरजों ना हमनो मोजां मोनो नाथाय जोङो लोगोफोरजों जयै मावलाय लायोब्ला ना सारनाय आरो ना गुरनायफोरखौ मोजां मोनो नाथाय आं हारसिंयै ना हमनाय आरो गुरनायफोरखौ मोजां मोना जयै बा मोजाङै मोजां जोंङो बे नाखौ हमनानै बा जेजोंबो सारो आरो फासि सालजोंबो हमो सानानै आरो मुसारिजोंबो ना बोयो नाथाय जों जयै जानानै बे नाखौ हमो सारो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ज'यैनो मोजाङै ना हमनानै लाबोयो लाबोनानै आं हारसिङै फैयोब्ला बिदिनो जयै फैयोब्ला जानला मोनला जोङो मेथाइ खनो नाथाय बे मेथाइखौ जोङो ओरैनो खनलाबायो नै थांनोसैलाय थांनोसैलाय ना गुरनो ओंखारलायबाय जोंलाय जेरावबो अखा फाखा ना गुरनायावबो जोंहालाय आखा फाखा गोरि निस्ला हमनायाव ना सिंगि मागुर हमनायावबो जोंहालाय आखा फाखा जेरावबो जेना जों जेरावबो जेना सार जालांनांगोन ना गुरै गुरै ना हमै हमै जोंहालाय जालांगारगोन बेयावनो फोजोबबाय